हैलो अंजी नमस्ते बस ठीक ठाक ना ना

आं अंजी हैलो हैलो आवाज़ कटोआ दी ही हून सनाओ आं नुक्सान ते बड़ा यरा नुकसान दे होया कोरोना दी बजह कन्नै ते बड्डे ते चलो ऑनलाईन दिक्खी सकदे पर छोटे बच्चें दा ऐ जादै अं अं अं ध्यान निं देई सकै ते आं फिर सारे बच्चे छोटे समझदे किश निं हैन गल्ल आक्खे बी निं लगदे नी ते गल्ल घट्ट मन्नदे ना स्कूल गै उनेंगी थोह्ड़ा करना चाहिदा तां गै उंदे ओह् ध्यान देचै आं ओह् भी नुक्सान गै उंदी भी ते सब्जैक्ट बी जेह्ड़े जारहमीं बारहमीं होई गेदे पास ते जारहमीं च जेल्लै उप्पर होने उसलै मुश्कल आनी उ'नेंगी अं ठीक ठीक